मूंखे संगीत में ॾाढी रुची आहे मूंखे संगीत ॾाढो वणंदो आहे छो मूंखे भॻवाननि जा भॼन थी विया साईं जा भॼन थी विया गुरू जा भॼन थी विया साईं झूलेलाल भॻवान जा भॼन थी विया इन्हनि शइ में ॾाढी रुची आहे इहे ॿुधी करे मूंखे मन में ॾाढो आनंद ईंदो आहे मां तरह तरह जा भॼन ॿुधंदो बि आहियां ॻाईंदो बि आहियां ऐं भॼन ते घणी दफ़ा मां घणी तरीक़े जा भॼन ॻाया आहिनि ख़ासि करे मूंखे कृष्ण भॻवान जा भॼन थी विया राधा रानी जा भॼन थी विया उन खां पोइ असांजे झूलेलाल भॻवान जा भॼन थी विया असांजे साईं टेऊंराम बाबा जा भॼन थी विया शिव भॻवान जा भॼन थी विया त इन शयूं में ॾाढी रुची आहे ऐं भॼननि में एतिरो आनंद ईंदो आहे एतिरो आनंदी ईंदो आहे एतिरो आनंद जंहिंखे मां चई नथो सघां भॼनु ॿुधी करे मूंखे ॾाढी शांती मिलंदी आहे ॾाढो आनंद ईंदो आहे भॼनु ॿुधी करे ऐं घणेई दफ़ा मां पुराणा जेके असां ने पुराणे ज़माने जा अ गाना हूंदा हुआ त उहे बि ॿुधंदो आहियां ऐं घर में ॻाईंदो बि आहियां त उन्हनि खे ॿुधी करे बि ॾाढो आनंद ईंदो आहे बाक़ी अॼुकल्ह जेके मतिलबु हीउ नएं ज़माने जा जेकी गाना हली रहिया आहिनि त इन्हनि में मुंहिंजी रुची नाहे इहे मूंखे न वणंदा आहिनि ऐं ख़ासि करे मूंखे भॻवानु कृष्ण जा भॼन आहिनि ऐं राधा रानी जा भॼन आहिनि पुराणे ज़माने जा गाना थी विया जेके ऑल्ड्स सोंग उसदा हूंदा हुआ पंहिंजा ॾाढा वणंदा हुआ ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं उहे ई मां ॻाईंदो बि आहियां ॿुधंदो बि आहियां ऐं घणेई बार मां पंहिंजे घर में या दरॿारनि ते या मंदर में वञी करे उन भॼननि खे ॻाईंदो आहियां छो भॼनु ॿुधण सां जेकी मन में शांती मिलंदी आहे उहा किथे बि शांती कान्हे अगरि पाण सुबुह जो भॼनु हलाए करे घर में ऐं विहऊं त पंहिंजो मनु ख़ाली भॼन जी तरफ़ु ई वेंदो आहे ॿियो किथे न वेंदो आहे अगरि सुबुह जे टाइम ते उथी करे पाण ख़ाली भॼनु हलायूं त मनु मतिलबु पंहिंजो जेको मन जी जेकी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके मन जी टेंशन हूंदी आहे चिंता हूंदी आहिनि त हू सभु दूर थी वेंदी आहिनि त उन्हनि खे ॿुधी करे एॾो आनंद ईंदो आहे की बसि सॼो ॾींहुं असां भॼनु ॿुधंदा रहूं कीर्तन ॿुधंदा रहूं इन जे करे मां ख़ासि करे पंहिंजे कीर्तन भॼन थी विया उन्हनि खे ॾाढो ॿुधणु पसंदि कंदो आहियां ऐं पुराणे ज़माने जा जेके गाना हूंदा हुआ उन्हनि जे बारे में त कुझु चई नथा सघूं छो पुराणे ज़माने जा गाना जेके हूंदा हुआ न उहे दिलि खे अहिड़ो सुकूनु ॾींदा आहिनि त उन्हनि खे सम्झी बि सघूं जेके तो अॼु जा गाना जेके आहिनि ख़ाली बसि डिस्को डांस इहे दुनिया भर जा डीजे थी विया ई थिया त उन में गाननि जो कुझु सम्झ में न ईंदो आहे ऐं जेके पुराणे ज़माने जा गाना हूंदा हुआ उन्हनि में हिकु हिकु शइ हिकु हिकु टॉपिक हिकु हिकु नॉट जेको आहे हो सम्झ में बि ईंदो आहे ऐं असां उन्हनि खे सम्झी करे मतिलबु ॻाए बि सघूं था पर अॼु जा गाना जेके आहिनि उन में ख़ाली म्यूज़िक ई म्यूज़िक भरियो पियो आहे बसि ॿियो कुझु कोन्हे ऐं भॻवान श्री कृष्ण जा भॼन आहिनि त उन्हनि जे बारे में छा चइजे मतिलबु ख़ुदि साक्षात हिकु लीला करणु वारा उन्हनि जा भॼनु त उन्हनि जी लीलाऊं पाणे ई ॻाईंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की मां भॻवानु श्री कृष्ण जा भॼन ॻाईंदो आहियां ख़ासि करे असां मंदर में वञूं उते वञी करे भॼन ॻाईंदा आहियूं या आश्रम में वञी करे भॼन ॻाईंदा आहियूं या पंहिंजे झूलेलाल भॻवान जे मंदर में वञी करे भॼन ॻाईंदा आहियूं त असांखे ॾाढो आनंद ईंदो आहे इन जे करे मुंहिंजी सिर्फ़ु सिंगिंग में या भॼननि में या संगीत में इन में ई रुची वधीक आहे